मेरा नांऽ नरेश कुमार ऐ ते अंऊ रेयासी डिस्ट्रिक्ट दे कटरा दा रौह्ने आह्ला ते साढ़े जेह्ड़े इत्थुआं दे स्कूल न लोकल स्कूल न जियां ग्रांऽ बिच्च रौंह्दे अस उत्थें जेह्की असेंगी प्राब्लम औंदी ऐ असेंगी जेह्के उत्थुआं दे चेलैंज फेस करना पौंदे न ओह् एह् न कि साढ़े स्कूलें बिच्च जेह्ड़ा स्टाफ नेईं ऐ जेह्के साढ़े प्राइमरी स्कूल न उत्थें जेह्ड़ा प्रापर स्टाफ नेईं ऐ उत्थै जागतें गी पढ़ाने ते आस्तै जेह्दी बजह कन्नै साढ़े जागत बड़े पिच्छें रवै दे न इत्थें जियां इक प्राइमरी स्कूल ऐ उत्थें कम से कम बी सत्तर जागत होने ते उत्थें इक मास्टर गै गौरमेंट नै प्रोवाईड कीते दा ते जेह्दी बजह कन्नै ओह् जागतें गी नेईं संभाली सकदा ओह् स्हेई गल्ल ऐ कि सत्तरें जागतें गी इक बंदा कियां अडजस्ट करी सकदा ते ओह्दी बजह कन्नै जागत नेईं पढ़ी सकदे होर जिस बेल्लै ओह् प्रापर उंदी पढ़ाई नेईं होंदी ऐ ते ओह् बड़े पिच्छें रेही जंदे ते खाल्ली अगलियें क्लासें चढ़ांदे रौंह्दे ओह्दा बी कोई फायदा नेईं होंदा ऐ ते अंऊ एह् आक्खना चाह्न्नां कि साढ़े स्कू लोकल जेह्ड़े स्कूल न इत्थें इंप्रूवमेंट तां गै होई सकदी अगर इत्थें कम से कम बी इक स्कूल बी प्राइमरी च तिन मास्टर होना जरूरी न अगर ओह् नेईं होन तां साढ़े जागत दिन ब दिन सारें कशा पिच्छें रवै दे ते औने आह्ले टैम उप्पर इत्थें इनें जागतें गी बड़ी मुश्कलां दा सामना करना पेई स पौंदा कि के अज्ज ओह् जमानै नेईं रेह्दे ते जेह्के पराने जमानै होंदे के उत्थें नेईं बी पढ़दे कम्म चली जंदा हा लेकिन अज्जकल अगर बंदा पढ़ा दा नेईं होऐ तां गड्डियै उप्पर चढ़ना बी मुश्कल होई जंदा जाना होऐ जम्मू गी तां जंदे उठी उधमपुरै गी जाना होए उधमपुरै आह्ली गड्डियै तां खुश्बा जान उठी चनैह्नी आह्लियै तां एह्दी बजह कन्नै गै एह् पढाई दे बिच्च बी बड़ी रूकावटां आवा दियां असेंगी एह्दा जेह्ड़ा चेलैंज़ बड़ा जादा फेस करना पवै दा इसी इंप्रूवमेंट करने आस्तै गौरमेंट गी इत्थें साढ़े स्कूलें बिच्च कम से कम बी त्रै मास्टर लाने बड़े जरूरी न इंया गै इत्थें मिडिल स्कूल ऐ उत्थें बी पूरा स्टाफ नेईं ऐ इंया गै इत्थें इक हाई सकैंडरी स्कूल बी ऐ उत्थें बी पूरा स्टाफ नीं ऐ उत्थें बी लेक्चरार नीं ऐ खाल्ली सब्जेक्ट गौरमेंट नै उत्थें देई ओड़े मेडिकल सब्जेक्ट बी दित्ते दे ते आर्टस आह्ले बी दित्ते दे कामर्स आह्ले बी दित्ते दे लेकिन उत्थें प्रापर स्टाफ दी नेईं होने दी बजह कन्नै जागत सब्जेक्ट तां रक्खी ओड़दे न लेकिन पढ़ना कोह्दे कशा एह्दी बजह कन्नै जागत फेल होई जंदे न सिक्खने दा मौका नेईं लगदा जागतें गी ते अं'ऊ प्रशासन कशा एह् अपील करना कि साढ़ी गल्ल इत्थें तक पजाई जा कि इत्थें प्रापर स्टाफ दित्ता जा